आइ भारतमे सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बेरोजगारी अछि भारतके युवा युवा के देश कहल गेल अछि आओर बेरोजगारी चरम सीमा पर अछि भारत सरकार एहि चुनौतीकेँ दूर करबाक लेल अपना स्तर सॅं भिन्न भिन्न तरहके प्रयास कऽ रहल छथि एक दिस सरकार अपना आपकेँ आत्मनिर्भर बनेबाक लेल जोड़ दऽ रहल छथि दोसर तरफ सरकार अपना स्तर से भिन्न भिन्न सेक्टर पर भिन्न सेक्टर मे सेहो नौकरीकेँ अवसर दऽ रहल छथि कि युवा आगू आबि आओर जे प्रतियोगिता छै ओहिमे भाग लऽ सफल भऽ केँ जे छै से रोजगार अर्जन करथि ताहि लेल सरकार जे छै हर तरह से हर साले साले एकटा सरकारी कैलेंडर जारी कयने छथि तै अनुरूपे रोजगार सृजित करबा रहल छथि